हमरा आरके ओतऽ से छै गाछ घरके बगलमे गाछी छै तऽ ओइमे बारह गो गाछके लीचीके बगान लागल छै छओ गो चाइना छओ गो गुलाबखास तऽ जे एक हजारमे तनी धरय छै ताहि दिन लगा देलनि तऽ बारह हजार भऽ गेलय बारह गो गाछके

सोचलक जे एतबो तऽ भऽ जेतै एहि दुआरे अपन समस्तीपुरमे रहय छै बजाके लोक अनलक आओर उ अपन ठीका नाहित अपन खेती कयलक ओगरलक रातिमे रहल ओतऽ बानर तानर कते आबय छै सबके भगेलक ओगरि कऽ बेचलक बेचलाके बाद हिनका अपन बारह हजार रुपैआ दऽ देलक खाली गाछ खेत फ्री भऽ गेल तऽ एतबो तऽ आमद भऽ गेलइ आओर ई सब बाहर रहय छथिन तऽ गाँव घरमे सब तऽ चोरी चुहारी रहबे करय छै ने सब लुटि पटकिकऽ तोड़ि लेलक बानरे आबि गेल नील गाये आबि गेल तोड़ि लेलक तऽ केओ हमरा सबके परिवारमे नहि रहय छै तै दुआरे अपन पाइ परमे से लगा दै छै लिच्चीके गाछ ओनाही लगा देलनि बारह गो गाछके एगो बगान छै चारि पॉँच फरिक छथिन ओइमे बीस गो गाछ छै सब अपन अहि हिसाबसँ लगबय छै सब अपन पाइ लै छै आमके गाछके कनि बेसी पाइ लै चाही आम तऽ बड़ी गो रहल ओते तोड़नाइ नहि ककरो भेल तऽ ओ कहलक जे हमरा दू हजारके गाछ दिअ तऽ दू हजार तीन हजार जकर जेहन गाछ रहय छै ओहि हिसाबसँ ने पाइ देतै छोटो रहल नमहरो रहल पुरान गाछ रहल झमटगर रहल तऽ ओइमे बहुतो फड़ल ओहि हिसाबसँ अपन जेहन फड़ भेल तेहन लगेलनि तेहन अपन आम आरके ठीकापर पाइ देलक